مجھے کھانا کھانا بہت پسند ہے یہ ایک میری ہابیز میں شمار ہے کہ میں کھانا مجھے کھانے کھانے میں مجھے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے میں کیا کہتے ہیں صبح صبح اٹھ کر ریاض بھی کرتی ہوں گانا گانے کے لیے تاکہ میری آواز اچھی سے اچھی ہو سکے میں بہت طریقے کے گانے سنتی ہوں جیسے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ مجھے یہ سب گانے بہت پسند ہیں میں انہیں کا ریاض کرتی ہوں مجھے عاطف اسلم کی آواز بہت پسند ہے سونو نگم الکا یاگنک شریا گھوشال میں ان سب کے گانے بہت شوق سے سنتی ہوں اور انہیں کو گانے کا پریاس کرتی ہوں کہ میں انہیں گانوں کو گاؤں صبح صبح اٹھ کر میں ریاض کرتی ہوں گانا گانے کا تاکہ میری آواز اچھی ہو گانا گانے کے لیے مجھے اپنے گلے کو صاف کرنا پڑتا ہے ڈیلی میں اس کے لیے گرم پانی پیتی ہوں تاکہ میں اچھی طرح سے گانا گاؤں میں ٹھنڈی کھٹی چیزیں اوائڈ کرتی ہوں تاکہ اس سے میری آواز پر کوئی اثر نہ پڑے اپنی اور میں ایسے گرم چیز گرم پانی کا گرم پانی لیتی ہوں تاکہ میری آواز اچھی ہو سکے